खाजन जी मिठाई सिंगरन जी मिठाई घीअर लोलो रसगुलो माजून सतपुड़ा माए जी मिठाई नारेल जी मिठाई गजरन जो सीरो पटाटान जो सीरो जलेबी गिहरु मिठो लोलो साटा कराची हलवो